दैज्लाङाव जेखाइ खबाइ लाङोब्ला ना मोनो जोङो दैज्लाङाव जेसेबां ना गुरो एसेबां मोनो सेवलि लाङोब्ला ना सारब्ला ना मोनो जेसेबां रोगो रोगो मोन ना मोनो

नाखो दैज्लाङावनो बांसिन मोनो जोंनि बेवहा मेसें बोथोराव ना मोना जेसेबां बे गावफोराव थाङोब्ला जोङो दैसाफोराव थाङोब्ला ना गुरनो थाङोब्ला मोनो बिनो आरो जेखाइ खबाइ लाङोब्ला ना जोबोद मोजां मोनो जोंनि बेवहाय गुबुन बेलेक बोथोराव ना मोना जोंनि दैसायाव थांना ना गुरोब्ला जेसेबां मोजां मोनो बिनि थाखायनो जोंनि मेसेंनि दैज्लाङाव ना गुरोब्ला जेसेबां मोजां मोनो रैखाथि मोनो आरो फानस'खा बायदिसिनाबो बर' मानसिखो बेवनो गिखाव बाखाव खारो ना गुरनो थाङोब्ला फानस'खा बायदिसिना बायो बेवहा मानसिफोरा गिनानै नाखौनो मोना ना सारोब्ला बायदिसिना खांख्राइ बायदिसिना दैज्लाङाव खनयोब्ला ना मोनो